हैलो शाह् जी केह् हाल चाल ऐ अच्छा अच्छा ई ते मै करायेदार बोला ना ते मैं रूम चाहिदा दा हा तुस मिकी सनाएओ थुआढ़े गेस्ट हाउस बिच्च के किन्ने रूम न होर ओह्दी फैसिलिटी केह् केह् ऐ उत्थें अपना आस्तै चाहिदा हा फैमिली कन्नै औना हा वकेशन आस्तै कोई पंज सत्त सत्त अठ्ठ दस तक दिन आस्तै रौह्ने गी

अच्छा ऐ पर शैल ए सी मैं आई जाना पं पंरसू आई जाना हां हां तुस सनाओ हा ओह्दे कंडीशन केह् ऐ रूम दी कनेह् कनेह् रूम न अंदरै फैसिलिटी कनेही ऐ अच्छा अच्छा बाकी ए सी बगैरा अच्छा गीजर गूजर लग्गे दा अंदर बाथरूम शावर बगैरा ते बस हून रेट सनाऊ ओड़ो जनाब दो रूम चाहिदे न असें फ्ही नेईं भा इयां दिखो हां हून सनाऊ ओड़ो नी तां फिर उस्स स्हाबै दी बुकिंग करुड़नी नी थुआढ़े कन्नै हां हां ठीक ऐ तां तुस सनाओ फ्ही पूरा इयां क्लियर सनाऊ उड़ो नी दिक्खो पिछले साल बी थुआढ़े कोल ही रेह् अस हां फ्ही अपने मुहां बोली उड़ो जनाब फ्ही बी दस्सें दिने दा दस्सें दिने दा पंज ज्हार रपेआ ठीक ऐ ते रुट्टी शुट्टी ओह्दे कन्नै जां मतलब ओह् अलग आर्डर करनी पौनी ओह् अलग होनी अच्छा ठीक ऐ कोई गल्ल नी अलग होग तां कोई चक्कर नी ऐ ओह्दा नी ऐ चक्कर पर घट्ट नी होङन थुआढ़े ने दिक्खो दो रूम लैने न असें अच्छा अच्छा ते कोई नी ते परसूं आई जन्ने आं ते बाकी गड्डी शड्डी भेजगे होटलै तुस अपने असेंगी लैने गी हां ठीक ठीक ऐ सर शुक्रिया कोई नी आह्गे आन्ने परसूं ठीक ऐ ओके ओके